ओ सोर नों मा बे औ औ औ थिनालिनि सामथाइबारिसिम ए बारा गोजान नङा दे बाजौ होदो बाजौ लामाया माबालै नैबे खारिगावसिम मोजां खिन्थु बे एसे नेसनेल आ दा मेरामद खालामदोंना बबेबा बबेबायाव जावखुलाबायनाय दं लामाफोरा बारा मोजां नङा आरो माबाब्ला थांजागोन लामायाथ' नैबे खारिगावसिमआ मोजां थिनालिनिफ्राय ओमफ्राय हरैजाय एसे गाज्रि आरो लामाया बिदिनो लामा फुवारदों नालाय नेसनेल खौ औ हाय र'द आव औ औ दे औ औ औ ओमफ्राय टाइम फोरा बेसेबां बेसेबां आं माबागोन बेसे गोबाव औ औ दे दे जागोन दे औ दे औ दे दे औ दे दे दे औ दे ओ थिनालियाव दे जागोन